मां हिकु नौकरी कंदड़ माण्हू आहियां मुंहिंजी लॻिभॻि जेकी सालाना जी इंकम ईंदी आह उहो अठ लख रुपया आहे जंहिंजे मथां मूंखे टे लखनि जे मथां मूंखे ऐं टैक्स भरिणो हूंदो आहे त उन लाइ मां जेकी बि टैक्स जी रक़म ख़े उन खे बचाइण जे लाइ त असांखे कुझु हिदायतूं ॾिनियूं वयूं आहिनि जंहिंमें कुझु पूंजी तव्हां जमा कंदा आहियो त उन जो रिफ़ंड मिलंदो आहे त मां पंजाह हज़ार ॾेखारींदो आहियां कि मां पंहिंजे फ़िक्स में विधल आहियूं जंहिंजे लाइ मूंखे उन तव्हां टैक्स न पवंदो आहे इन खां सवाइ मां पंहिंजे ॿारनि जी फ़ीसियूं भरंदो आहियां स्कूलनि जूं त उन जी रसीदूं जमा कराईंदो आहियां जंहिंमें उन में बि मूंखे राहत मिलंदी आहे इन खां सवाइ अस मां पंहिंजे घर जो ॾेखारींदो आहियां त मां भाड़े ते रहंदो आहियां उहो भाड़े ते ॾेखारण जो बि सरकार जे द्वारा छूट ॾिनल आहे त अहिड़ी रीति जेको बि मुंहिंजी इंकम जी टैक्स आहे रिटर्न भरींदा आहियूं त उन में ई सभु शयूं ॾेखारींदा आहियूं त असांजो जेतिरो बि टैक्स आहे लॻिभॻि बची वेंदो आहे